ہاں ہیلو جی میم جی میم آٹو والے بھیا بول رہے ہیں بتائیے اچھا آپ کو بلرام پور سے اترولہ سٹی مال تک جانا تھا ہاں تو میم اس کے چارجز آپ کو سات سو روپئے پڑیں گے اے سی میں جائیں گی کہ آپ کہ نان اے سی میں یہ بتائیے پہلے نان اے سی میں جی تو پانچ سو روپئے لگیں گے میم نہیں میم نہیں صحیح بتا رہے ہیں زیادہ کیا ہے چلیے سو پچاس کم دے سو پچاس کم دے دیجیے گا ٹھیک ہے میم ابھی تو میں یہاں اترولہ میں ہی کھڑا ہوں لیکن آپ کو بلرام پور سے ریسیو کرنی ہے نا تو یہ بلرام پور میں آپ کس جگہ ہیں آس پاس کا لوکیشن کیا ہے آپ کا اچھا بلرام پور مین چوراہے پہ کچھ وغیرہ ہے وہاں کا چوراہے کا کون سا نام ہے ہیلو اچھا سبزی منڈی کے پاس بلرام پور اچھا اچھا ٹھیک ہے میم میں وہاں پہ کچھ نہیں تو مان کے چلیے چالیس منٹ کے اندر میں پہنچ جاؤں گا

تو آپ کو وہیں سے ریسیو کر کے یہاں اترولہ سٹی مال تک چھوڑنا ہے ہاں جی میم اچھا ہاں ہاں اور کچھ ہاں ٹھیک میں تو جلدی ہی آ جاؤں گا اوکے میم ٹھیک ہے اوکے چلیے میں پہنچ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں اوکے